آج کی تاریخ میں دہلی میں صنف کے اعبتار سے مختلف رول ہیں اگرچہ مردوں کو زیادہ آزادی ہے اور اُن کے بہ نسبت عورتوں کو کم حقوق حاصل ہیں مگر یہ رول آج کی تاریخ میں پہلے سے کئی زیادہ بہتر ہیں آج سے تقریباً پچاس سال پہلے تک عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں قید کر کے رکھا جاتا تھا اُن کو تعلیمی میدان میں حصہ لینے کا حق حاصل نہیں تھا اپنی پسند کی شادی کرنے کا حق حاصل نہیں تھا یعنی کہ مکمل طور پر اُن کو مردوں کے سائے میں زندگی گزارنی پڑتی تھی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مردوں کے پسند کی زندگی گزارنی پڑتی تھی مگر معاشرے نے دھیرے دھیرے ترقی کی اور آج عورتیں تعلیمی میدان میں بھی مقابلہ کر رہی ہیں اپنی پسند کی شادی کا بھی حق حاصل ہے مگر پوری طرح سے نہیں ابھی بھی کچھ خاندان اور معاشرے ایسے ہیں جو عورتوں کے اِن تمام حقوق کا خیال نہیں رکھ رہے لیکن جِس رفتار سے معاشرہ بدل رہا ہے آئندہ عورتوں کو پوری طرح سے آزادی حاصل ہوگی اور وہ ہر میدان میں مردوں سے آگے نکل کر اپنے مستقبل کو روشن کریں گی